हैलो मुंहिंजो नालो ज्योति सुंदरानी मां एमेजोन मां केमरो घुरायो हुओ जेको बिल्कुल बि सही न निकितो फोटो बि साफ़ न पियाअ अचनि वीडियो क्वालिटी बि सुठी न हुअसि आवाज़ बि बराबरि न पई अचे चार्जिंग पिन बि सही न हुअसि चार्जिंग पिन लूज़ पई थी वञे डाउन पियो थी वञे इहो कैमरो पहिरियों ई यूज़ थियल हुओ जेको मूंखे पसंदि न आहियो